جی ہاں میں موبائل بر نیوز فیڈ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں موبائل پر نیوز فیڈ پڑھنے سے آپ کو دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں فوری طور پر مل جاتی ہیں ذاتی معلومات بھی آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں آپ اپنے پسندیدہ نیوز چینلس اور موضوعات کو سسکرائبر کر سکتے ہیں جس سے آپ کو وہی خبریں ملیں گی جو آپ کے دلچسب کے مطابق ہوں وقت کی بچت بھی ہوگی نیوز فیڈ پڑھنے سے آپ کو مختلف ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تمام خبریں ایک جگہ پر مل جاتی ہیں نوٹیفیکشن آپ کو اہم خبروں کی نوٹیفیکشن ملتی ہے جس سے آپ کشی بھی اہم واقعے سے باخبر رہتے ہیں بہترین نیوز چینلز بی بی سی نیوز دنیا بھر کی خبروں کے لیے مشہور ہے اس کی خبریں جامع اور معتبر ہوتی ہے سی این این سی سی امریکی نیوز چینل ہے جو بین الاقوامی خبروں کے ساتھ ساتھ اہم واقعات کی مکمل کوریج فراہم کرتا ہے الجزیرہ مشرق وسطیٰ اور دیگر عالمی خبروں کے لیے بہترین چینل ہے ڈان نیوز پاکستان کا ایک معتبر نیوز چینل جو ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے مشہور ہے ایکسپریس نیوز پاکستان کا ایک اور معروف نیوز چینل جو خبریں تجزیے اور تبصرے فراہم کرتا ہے سسکرائبریشن کے طریقے آپ اپنے موبائل پر نیوز فیڈ کو سسکرائب کرنے کے لیے مختلف ایپس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں کچھ مقبول ایپس کی فہرست ہے گوگل نیوز یہ ایپ آپ کو مختلف نیوز سے سروسز سے خبریں فراہم کرتی ہے فیس بک آپ فیسبک پر مختلف نیوز نیوز میں پیجز کو لائک اور فالو کر کے ان کی تازہ ترین پوسٹ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر آپ مختلف نیوز ہینڈلس کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ ترین خبروں کے لیے ان کی ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں فلپ بورڈس یہ ایپ مختلف سورسز سورسز سے خبریں جمع کرتی ہیں اور آپ کی دلچسپی کے مطابق انہیں پیش کرتی ہے موبائل پر نیوز پڑھنے کے مشورے یہ ہیں کہ معتبر سروسز ہمیشہ معتبر نیوز سروسج کو سسکرائبر کریں تاکہ آپ کو مصدقہ خبریں مل سکیں فیچرز کا استعمال کر سکیں ایپس کے مختلف فیچرس کا استعمال کریں جس سے کہ سی فار لیٹر تاکہ آپ بعد میں بھی خبریں پڑھ سکیں